अंतर्राष्ट्रीय संबंधों कूटनीतिक मुद्दों में मध्य प्रदेश सरकार राजनीति व्यवस्था केंद्र सरकार के अनुरूप ही काम करती है क्योंकि दोनों जगहों पे एक ही सरकार स्थापित है हमें कुछ कुछ अच्छे फैसले भी राजनीतिक स्तर पर लिए जा रहे हैं जिससे कि देश में और विदेशों के संबंध हमारे बेहतर हुए हैं परंतु कुछ फैसलों में हमें जल्दबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए उसका भी हमें राजनीतिक दलों को को ध्यान रखना चाहिए इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकारें जो हैं अपने स्तर पे भी किसानों के अदान प्रदान की जो योजनाएँ चलाई हैं जिससे कि विदेश स्तर पे किसान आकर मध्य प्रदेस में रिसर्च कर खोजी खोजी कृषि कर रहे जिससे उनको फयदा मिल रहा है इसके जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संबंध बेहतर बन रहे हैं और इसके अलावा राजनीतिक मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ राज्यों से कुछ देशों से हमारे संबंधों को को उनसे हमारी कुछ राज्य